ہیلو ہیلو مجھے ایک کار بک کرنی ہے جس میں ہم پانچ لوگ ہیں ہمیں گاؤں جانا ہے کار ایسی ہو ہم کمفرٹیبل ہو کر بیٹھ جائیں سفر زیادہ لمبا نہیں ہے ہم بس پانچ لوگ ہیں جس میں میری ایک بہن دو بھائی اور ممی پاپا ہیں اور صبح پانچ بجے جانا ہے جلدی آنا ہے آپ کو ویٹ نہیں کرانا آپ کو مجھے وہاں پہنچانا ہے جلدی ساتھ میں ایک چھوٹی بچی ہے اسے ارجسٹ کر لینا مجھے سات تاریخ کو جانا ہے آپ کو میں لوکیشن بھیج دوں گی آپ اسی لوکیشن پر مجھے صبح پانچ بجے مل جانا اور پیمنٹ میں آپ کو پانچ سو روپئے دے دوں گی اور زیادہ لمبا سفر نہیں ہے صرف پانچ سو کلو میٹر دور ہے بس جلدی پہنچنا ہے آپ مجھے پہنچا دینا